اکثر میں ناول اور افسانے زیادہ پڑھتا ہوں اور میرا وقت جو ہے وہ صبح ہی قرآن شریف کے بعد پھر میں تھوڑا ناشتہ وغیرہ کے بعد اپنی بارہ بجے تک ناول پڑھتا ہوں اس بیچ میں پھر ٹہلتا ہوں کھانا وانا کھاتا ہوں پھر دیگر دوسری چیزیں پڑھتا ہوں تھوڑی بہت ہسٹری پولیٹکل سائنس وغیرہ پڑھ لیتا ہوں اور پھر افسانے وغیرہ پڑھتا ہوں لیکن جو میری زندگی پر کسی بھی چیز کا اثر ڈالتے ہیں وہ ناول اور افسانے ڈالتے ہیں افسانے کی خوبی یہ ہے کہ وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی کے حصے پر بات کرتے ہیں تو ناول میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ناول میں جو ہے حقیقی طور پر جو باتیں کی جاتی ہیں وہ زندگی کے اوپر ہوتی ہیں مکمل زندگی ہوتی ہے کہ انسان شروعاتی زندگی کیا ہوتی ہے اور بچپنا کیسا ہوتا ہے اور بڑا ہوتے ہوتے وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو زندگی کی جو حقیقت کے مرحلات ہیں وہ اس ناولس میں بیان کیے جاتے ہیں جو میرے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو میں اکثر ان ناولس کو پڑھ کر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کیسے زندگی جینا ہے اور ناولس اکثر اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہندوستان کے یا ہندوستان کے باہر کی دنیا کے تمام ادیبوں کی الگ الگ اگر ناول پڑھتا ہوں تو مجھے وہاں کی جغرافیائی علاقے کا اندازہ ہو جاتا ہے وہاں کی غربت امیری تمام چیزیں اس ناول میں ابھر کر آتی ہیں وہاں کا ادب تہذیب و تمدن ناولوں میں آتا ہے تو پھر میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کا کلچرس کیسا ہوتا ہے ناولوں میں جھلک آتی ہے تو پھر اس ناول سے اپنی زندگی کے بارے میں یہ اثر ڈالتا ہوں کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں کچھ برے فعال ہوتے ہیں تو مجھے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے اچھے ہوتے ہیں تو مجھے بھی ان کرداروں کی طرح اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ میں اپنی زندگی کو سنوار سکوں اور اپنے آپ کو بہتر بنا کر زندگی جی سکوں یہ مقصد میرا ناول پڑھنے کا ہوتا ہے